फोंडा वाठारांत पी इ एस कॉलेज आसा आल्मेदा हाय स्कूल आसा गुरुकूल हाय स्कूल आसा पी इ एस कॉलेज आसा मागीर माथुश्री इंदुरा बाबुराव हाय स्कूल आसा मागीर तशेंच ट्यूशन दिवपी ट्यूशन दिवपी कविता आसा तेजें नांव मागीर दुसरें म्हणल्यार कॉचिंग क्लासीस आसा मागीर आमच्या गांवांत शाळा आसा त्यो तितल्यो बऱ्यो ना तेंचे शाळेंचे अजून सुद्दां नळेच आसा शाळेंत तेंचे ते शाळेंत नळे आसा तेंचे लाकूड आसता पळय वापरलेलें आजून सुद्दां तेंच्यांनी रिपेरींग करूना मोडलेलें आसा तशे टॉयलट तेंचे निवळ हें ना बरे ना नळ मोडलेलो आसा खंय खंय पायप फुटलेलीं आसा सारकें उदक नासता तेंकां खूब हाल जाता आनी आतां शाळेंत सुद्दां भुरगीं सुद्दां कमी आसा तेका लागून

आनी तेंकां तें खाण सुद्दां येता तें तें सारकें नासता भुरगीं तें खावपाक सुद्दां बेजारता शाळेंत कितें येता तें